मधुबनी के वातावरण काफी नीक अछि एहिमे अहाँके ऋतु के अनुसार एतुका वातावरण रहैत अइछ जेना ग्रीष्म ऋतु मे बहुत अधिक गरमी रहैत अछि बरसा ऋतु मे बरषो बहुत अधिक होइत अछि जाड़ मे जाड़ों देखै छी जेकि बहुत अधिक होइत अछि ई अपन ऋतु के अनुसार अपन तापमान के रखने रहैत अछि